ان دنوں سب سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایپس واٹس اپ انسٹاگرام اسنیپ چیٹ پھیس بک ٹیلی گرام ہیں ان سبھوں کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں فائدے بھی ہیں فائدے میں یہ ہے کہ سے بات ہو جاتی ہے

نقصان یہ ہے کہ زیادہ استعمال کرنے سے آنکھ خراب ہو جاتی ہے